हॅलो साई ट्रेवल्स ह्या आमी काणकोणच्यान उलयता हय एक फेमिली ट्रीप करपाची आसा तेचे खातीर म्हाका थोडीशी इनफॉरमेशन जाय आशिल्ली तुमची तुमी तुमचे कडेन गाडी अवेलेबल आसात न्ही ओके हय म्हणजे तुमी च्या कडेन फॉर सिटर आनीक सिक्स सिटर म्हळ्यार स जाणांक आनीक एकाक हय एकाक गाडयेन स जणां एका गाडयेन चार जाण हय आ रेट कसो म्हणटर फॉर सिटरची गाडी आसा तेचो रेट कितें हय म्हणजे आमी आता साउथा सावन नॉर्था म्हळ्यार गोंयांत जी देवळां आसात ती पळोवंपाक जाय आमकां विजीट दिवपाक जाय हय म्हणजे काणकोणच्यान सुरवात आमकां पयली फोंडा वचपाक जाय फोंडा सावन आमकां म्हापश्यां वचपाक जाय आनी म्हापशेंच्यान जे बिर्ला टेम्पल आसा हय फोंडा जी सगळीं कवळें मंगेशीची देवळां आसात थंय वचपाक जाय हय हय हय आनी थंयच्यान मागीर म्हापसा बोडगेश्वर देवूळ हय हय थंयच्यान मागीर बिर्ला हय एक दिसांचो सांज मेरेन रिटर्न येवपाचे हय फुल हय सपाोज जर आमकां जर मदींच खंय वचपाक जाय जर जाले कोणी जर फेमिली भितर जर फेमिली भितर कोण म्हणटाच न्हू अमके कडेन या म्हण हय जाल्यार आनी खंय वचपाची ओके तुमचो रेट कितें आ हय भुरगींय आसतली हय हय त्या प्रमाणे मेंबर्स पळोवन म्हाका गाडी बुकींक करपाक जाय दोन तीन कश्यो कितें तें हय हा बरें फॉर सिटरांक हा ओके आनीक सिक्स सिटरस ओके सिक्स सिटरांक ओके हा कितें कंसेशन मेळना सांगतात तुमकां म्हाका कंसेशन कळ्ळें जाल्यार बरें जातलें न्ही बुकींग करपाक केन्ना गा म्हणटा आ आमची वेकेशन पडटली पळय दिवाळेची हॉलिडे पडटली पळय तेंतून बरें ना कळयात म्हाका ना हांव ना जाल्यार तुकां फाल्या कॉल करुं हय म्हाका बुकींग श्युअर बुकींग जाय म्हाका बरें बरें ओके ओके ओके